जोंनियाथ' गामियाव एबा खाथि खाला एरियायावबो जों कार्तिकखौ कार्तिक फुजा होनायाव कार्तिक गासा होयो बे कार्तिक गासाया जादों जाहाथे माइनावआ गासैबो जाहाथे मोजां जाजोबो खुनु खथि खस्थ' जाया खुनु जाहाथे ओंखारनाय समाव माइ दैया मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो कार्तिक होयो जे रखम जोङो कार्तिकखौ जलायनानै खुलुमो जोंनि साय सम्फथि एबा माइ दै गासैबो जाहाथे मोजां रोखोमै ओंखारो बिनि थाखाय जोङो कार्तिक गासा होयो बिनि उनाव दा जोंना ओरैहाय फोरबो एबा बैसागु फोरबोबो मानियो आरो बे बैसागु फोरबोआ गोदान बोसोरनि मोनसे मान बाउनानै जोङो सिबियो आरो मोनसेया जादों जोंना देवालि बेखौबो फुजियो जोङो बिमा सामा बेखौबो जों फुजियो बेखौबो बेखौथ' जोङो धुप धुना माबा आलारिबाथि सावनानै फुरा जोङो न'खौ न'खरखौ जेवारि बाथि सावनानै जोंब्लावजोबनानै दोनो बेवहाय जोंहा एसे एनै बम गावला गावलि गावो आरो एसे आरो जोंनिया बिनि उनाव बे थांखांनानै माबायाव मा होनो मा होनोमोनलाय मोनसे फुजा दंबावो जोंहा जे देवालि फुजा बेखौबो जों मानियो देवालि फुजाखौबो जों मानियो बियोथ' बयबो खायफा मानियो खायफा मानिया होमब्लाबो एरियायाव खायफा मानियो खायफा मानिया जों खिन्थु गामिया फुरा मानिजोबो आरो देवालि फुजाखौबो गैला मा बुंबावनो